भुरग्यांचीं बुकां जी आसा ती चड व्हडलीं आसपाक जायना भुरग्यांक हातीन घेता घेवपाक मेळटा अशीं आसपाक जाय धाकटीं आसपाक जाय तशी भितरली बुकांतली फॉन्ट सायज जी आसा अक्षरांची ती चडूय बारीक आसली जाल्यार भुरगीं बेजारतात वाचपाक ती व्हडली आसपाक जाय तशेच बुकाचे प्रायस पेरंट्सा ते घेवं शकतात बुकां अशे अफोर्डेबल प्रायस आसूंक जाय चडूय आसूंक जायना जातून मागीर पेरंट्साय बेजारतात आरे इतले म्हारग बूक घेवन कितें म्हणून वाचतलीं तातूंत चड मेटरूय नासता तशेंच एका पेजीर बुकान एका पेजीर चड बरयल्लें आसपाक जायना चड पेरेग्राफ आसपाक जायना कमीत आसपाक जाय आनी एका पेरेग्राफा फाटल्यान एक एक चीत्र आसपाक जाय तातूंत भुरग्यांकूय दिसतलें की ह्या ही अमकी अमकी जी काणी आसा ते काण्येचो हो एक पेरेग्राफ आसा हे काणयेंतल्यान कितें जालां हें पेरेग्राफांतल्यान तांकां तें कळटलें समजतलें अशें आनी बूक जे आसा ते कवर पॅज कलरफूल आसपाक जाय ब्लॅक एन्ड वायट नासपाक चित्रां बी व्हडलीं आसपाक जाय एट्रेकटीव आसताच सगळें बट चडूय खाजे बजे आसपाक जायना फ्रंट पॅज आसता ती